ड्रॉइंग करण सां घणेई माण्हुनि जो उपचार कया वेंदा आहिनि ऐं फ़ाइदेमंद बि आहे जीअं अछो कलर असांइ शांती जो रंग आहे ऐं अनुशासन जो बि रंग आहे असां गॾु में सभु मिली करे ड्रॉइंग करण सां सभु को पंहिंजी पंहिंजी कल्पनाऊं ठाहींदो आहे ऐं उन में घणी ईंदो आहे